لاک ڈاؤن میں میں نے کئی چیزیں بنانے کی کوشش کی جیسے گھر کا کھانا نئی ریسپیز اور کچھ کریٹیو پروجکٹس لاک ڈاؤن میں میں نے بریانی بنانے کی کوشش کی قورمہ بنایا اور نہاری بنائی اور کئی طریقے کی سبزیوں کو بھی استعمال کیا اس سے مجھے بہت ساری چیزیں کریٹیو کرنے کی کوشش بھی کری اور ہمیں جیسے کہ اسکول نہیں جاتے تھے اسکولس کالجز بند تھے تو میں گھر میں یہی سب ٹرائی کرتی تھی